بہار میں کھیلوں میں تشدد کی صورت میں فوری حفاظت تمام کی حفاظت یقینی بنائی جاتی ہے ابتدائی جائزہ موقعے پر معلومات اکٹھا کی جاتی ہے رپورٹنگ واقعہ کے باضابطہ اطلاع دی جاتی ہے تحقیقات کھیلوں کی اتھارٹی اندرونی تحقیق کرتی ہے قانونی تعاون ضرورت پڑنے پر پولیس سے مدد لی جاتی ہے تادیبی کارروائی قوانین کے مطابق سزا دی جاتی ہے روک تھام ضابطہ اخلاق اور آگاہی مہم چلائی جاتی ہے متاثرین کی مدد ممکن ہو تو مشاورت فراہم کی جاتی ہے ریاستی پالیسیاں بہار حکومت کی قوانین پر عمل ہوتا ہے مقامی عمل درآمد گیا کا شعبہ مقامی سطح پر کارروائی کرتا ہے